جی ہاں بالکل اس زبان اردو زبان سیکھی ہے نہیں تو اردو زبان بولتے اردو زبان ایک ایسا لفظ ایک ایسا زبان ہے جو ہر ورڈ سے مکس ہو جاتا ہے جیسے انگلس ورڈ ہندی ورڈ سب بولی جاتی ہے اردو ورڈ اردو ایسا ہے اردو زبان ایک ایسی اتی پیاری زبان ہے کہ ہر زبان کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے ہندی ہو انگلش ہو یا فارسی ہو کچھ بھی ہو اس میں اردو زبان مکس ہو جاتی ہے گھل مل جاتی ہے اردو زبان اردو ایک ایسی زبان ہے جو تلفظ ہو اس کے ساتھ بولی اس میں اخلاق ہوتا ہے اردو میں اردو میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہے اردو اردو زبان کے بارے میں اردو میں صلاحیت ہوتی ہے اردو زبان ایک میٹھی بولی ہوتی ہے یہ جیسے ہم اردو بولتے ہیں نا تو اردو جیسے کہ اردو اردو اگر ہم بولتے ہیں تو اردو جیسے ہندی ہو یا انگلش ہو جو بھی ورڈ ہو سب میں اردو زبان مکس ہو جاتی ہے اور اردو بولنے اردو بولنے میں اچھا بھی لگتا ہے اردو بولنی بھی چاہیے کیونکہ اردو زبان ایک بہت ہی پیاری زبان ہے جیسے ہم اردو بولتے ہیں الفاظ اچھا سے نکال کے اردو اردو زبان سیکھنی بھی چاہیے اور اردو زبان کے استعمال کرنی بھی چاہیے کیونکہ اردو زبان ایک بہت ہی سندر اور پیارا سا زبان ہے یہ یہ اکثر لوگ اس کے اس کو اسے بہت بولتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں بہت سی جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے اردو زبان کا اردو زبان ایک بہت ہی پیاری زبان ہے جیسے ہم اردو بولیں اچھے سے بولتے ہیں اکثر اردو میں محبت ہوتی ہے اردو میں صلاحیت ہوتی ہے اردو ایک ایسا زبان ہے جو سب جبان سے مل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم اردو بول رہے ہیں یا ہندی بول رہے ہیں یا انگلش بول رہے ہیں کیونکہ اردو زبان سب سے گھل مل جاتی ہے ایسے کہ اس میں پورے ہی گھل مل جاتی ہے وہ اردو زبان ایک عام زبان ہے لیکن اکثر لوگ اسے اردو زبان استعمال کرتے ہیں کیونکہ اردو زبان بولنا ہی چاہیے اردو بہت ہی پیارا ورڈ ہے زبان بہت پیارا ورڈ ہے اس بارے میں اگرہم جیسے بولے اردو اچھی زبان ہیں تو اردو ایک بہت ہی پیارا زبان ہے لیکن اس کے بارے میں کیا ہی بولیں اردو زبان ایک بہت ہی اچھی زبان ہے اگر ہم اس کے جیسے اردو بولے اردو بولنا بھی چاہیے ہمیں کیونکہ اردو اردو بولنے کے لیے ہمیں ہر چیز کا اردو میں اچھا سے بولا جاتا ہے ہر ورڈ اچھا سے نکالا جاتا ہے تہذیب ہوتی ہے تمیز ہوتی ہے سب ہوتی ہے یہ زبان زیادہ تر مکس ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا بولتے ہندی بول رہے یا اردو بول رہے کیا بول رہے ہیں اردو اردو بولنا چاہیے اردو تو ہم سب کو اچھی اچھے سے بولنا چاہیے اچھے سے آتی ہے کیونکہ اردو اردو زبان علاقائی زبان ہیں جسے لوگ بولتے ہیں اکثر لوگ اردو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اردو زبان بہت ہی پیاری زبان ہوتی ہیں اسے لوگ میٹ اس میں تھوڑا مٹھاس دکھتا ہے تھوڑا تہذیب دکھتا ہے کیونکہ اردو الفاظ بہت ہی پیارا الفاظ ہوتی ہیں اسی لیے اردو ہم ہم اکثر بولنا چاہیے اردو زبان جیسے ہم اردو بولتے ہیں اور اسے سنتے ہیں تو سننے کے لیے سنتے ہیں تو اردو ایک بہت ہی پیارا ورڈ ہوتا ہے جیسے یہ اردو اکثر ہندی انگلش سب میں مکس ہو جاتی ہے گھل مل جاتی ہے ایسے جیسے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اردو بول رہے یا ہندی بول رہے یہ ورڈ اردو زبان ہے